नमस्ते हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ उसका डेट देखिए अभी एक अप्रैल से है एक मई तक एक महीने का डेट है उसका तो आप एक अप्रैल से मे के बीच में आप जब एडमीसन लेना चाहते हैं ले सकते हैं एडमीसन लेने से पहले आपको इंटरेन्स के लिए फोर्म भरना पड़ेगा इसलिए अगर आप इंटरेन्स फोम निकाल लेते हैं तो आपको एडमीसन अप्लाइ की जाएगी हमारे यहाँ बच्चे भी अत्यधिक हैं इसके कारण से आप हम अब इंटरेन्स फोर्म फ़ॉम को पहले फिलअप करवा के पहले उनका पहले इंटरेन्स ले रहे हैं फिन अब एडमीसन किया जा रहा है सबके आपके अप लगेंगे ठीक ठीक अब आ रही हैं हाँ इंटरेन्स फ़ॉम भरने के लिए आपके डाकुमेंट लगेंगे और आपके माता पिता के हस्ताक्षर लगेंगे और आपके फोटो लगेंगे के में आपका टेन्थ और ट्वेल्थ की मार्कसीट रहेगी आपका आधार कार्ड का जीरोक्स रहेगा आपके आय निवास और जाति प्रमाण पत्र रहेंगे इतने ही डॉकुमेंट लगेंगे

देखिए अगर आप ऑनलाइन करा देते हैं तो पेपर इसका जुलाई में होता है अगर आप अभी ऑनलाइन करा देते हैं तो आपका पेपर जुलाई से पहले जून में ही हो जाएगा जी जी हमारे यहाँ होटल में बहुत सारे बच्चे हैं हमारे यहाँ होटल में में केवल पढ़ाई ही नहीं दी जाती है उन्हें होटल मैनेजमेंट होटल कार्यों के उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है अच्छी अच्छी क्वालटी की हाँ उन्हें ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि नूडल्स कैसे बनाते हैं फास्ट फूड कैसे बनाते हैं ऐसे अनेक प्रकार की उन्हें ट्रेनिंगें दी जाती हैं और टीचर भी अच्छे अच्छे हैं हमारे यहाँ आपको फीस भी बता दे रहे हैं तीन लाख रुपये सलीना हमारे यहाँ फीस लगती है मतलब एक एक इयर की थ्री थ्री हंड्रेड लाख फीस लगती है हमारे यहाँ जी जी गल्स भी कोर्स करती हैं जी जी छुट्टी होती है आपको साल में केवल दो बार की छुट्टी मिलेगी एक बार ठंड में और एक बार हर ठंड के लाश्ट में छुट्टी मिलती है इसलिए एक ठंड के प्रारंभ में मतलब अक्टूबर के समय और एक बार मार्च के समय आपको छुट्टी मिलती है तो उसके लिए आप भर कर आप है ना हाँ बोलिए

हाँ बोलिए जी नमस्ते